असांजे सिंधी समा समुदाय में त पहिरीं झूने ज़माने में असांजा कलाकार टुनटुन हूंदा हुआ हुनजा डांस करण जी तरीक़ो हिक अलॻि ज हूंदो हुओ हिक ठुमको हणंदा त सॼी ऑडियन्स पोइ ख़ुशिमिजाज थी वञे अहिड़ी हिनजी कलाकारी हूंदी हुई हींअर असांजा यंग जनरेशन में डी डी एस मूलचंदाणी आहे जेकरि तमामु नृत में पावरफुल आहिनि उहा तमामु सुठो ध्यानु ॾींदा आहिनि सिंधी समुदाय ते हिन ते ॿियो असांजे सिंधी समाज में जेकी छेॼ थींदी आहे उहा त सिंधीअ जो नकु आहे छेॼ में चेटीचंड जे त्योहार ते असां सभु सिंधी हुनजो पहेरवेश झूलेलाल जो पहेरवेश पाए करे छेॼ जेको हणंदा आहियूं उहो तमामु सुठी छेॼ थींदी आहे ऐं डांडिआ डांडिअनि सां या सिंधी जेको पहेरवेश आहे कुर्तो पयजामो टोपी उहो लाल जा भॼन कीर्तन उहा डांस अलौकिक थींदी आहे